नमस्ते नमस्ते और सब ठीक है हाँ कहाँ से अरे यही गेहूँ की लेना है चौबीस सौ रुपये क्विंटल चल रहा है आइए ठीक है दे दीजिएगा और का पाँ पाँच क्विंटल दे दीजिएगा और का पाँच क्विंटल ठीक है हाँ पाँच क्विंटल दीजिएगा हमको और अरहर दे देना चलिए ठीक है जो भी है मसूर दे देना चलिए ठीक है ले लेंगे ठीक है और चावल उवल भी चाहिए ना चलिए ठीक छै दे देगा ले लेंगे कम बेसी कुछ कर देंगे आप तो चल जाएगा ठीक चलिए ठीक है फिर ठीक है ठीक है चलो ठीक है मसूर उड़द दे देना और क्या हाँ उसका भाव भी बोलिए चलिए ठीक है दे देना पाँच क्विंटल ठीक और सरसो भी देना सरसो ज़्यादा जरूरी है ले लेंगे चलिए ठीक है ले लेंगे कुछ कम बेसी नहीं होगा सरसो में ठीक है फिर दे देना ठीक ठीक चलो ठीक है तो इतना आप कर रही हैं तो हम ले लेंगे ठीक ठीक ठीक है ठीक है दे देंगे ले लेंगे ठीक है चलो ठीक है लिस्ट बना कर हम दे देंगे हमको दे दीजिएगा ठीक है कब ले जाऊँ चलो ठीक है तब हाँ सवारी तो नहीं अभी साइकिल लिए हैं साइकिल के थैली में लाद लेंगे बाँध के ले जाएँगे हाँ एक क्विंटल लाद लेंगे ठीक है ठीक है ठीक नमस्ते नमस्ते